ہندوستان میں سرکردہ سیاست کی جماعتیں بہت ساری ہیں جن میں سے کانگریس ہے بی جے پی ہے عام آدمی پارٹی ہے اس کے بعد ایم آئی ایم ہے آر جے ڈی ہے بی ایس پی ہے اور سے اور بہت ساری پارٹیاں ہیں جن میں اس وقت ہندوستان میں بی جے پی کی سرکار ہے بی جے پی کی سرکار بہت سارے یوجنائیں بناتی ہیں بہت ساری بہت سارے کام کر رہی ہے جو ہندوستان کی ترقی کے لیے فائدہ مند ہے جیسا کہ ابھی جی ٹونٹی کا جو ہے میٹنگ چل رہیں ہونے والا ہے سات آٹھ نو کو یہ ہمارے ہندوستان کا ہندوستان کے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے اور اس کے لیے ہم لوگ جو ہے بی جے پی پارٹیوں کو اور ساری پارٹیوں کو سب کو بدھائی دیتے ہیں مبارک باد دیتے ہیں